हेलौ मनालिसा रेस्टुरेन्टना एक्सुलि आं नोंथांनि रेस्टुरेन्ट निफ्राय मोनसे पर्क चावमिन फुल प्लेट आरो एग चावमिन फुल प्लेत आरो फ्रायद रायस आरो मम' फुल प्लेत अर्दार खालायदोंमोन दा मम' खौ केन्सेल खालायनो सानदोंमोन आरो दा नोंथाङा अननानै मम' प्लेट मोनसेखौ केन्सेल खालायनानै होदो नामा